आमच्या वाठारान आमकां जायते पारंपारीक खेळ खेळपाक मेळटा ते म्हळ्यार विटी डांडू लगोऱ्यो लंगडी रिंगांनी मिलांनी अशे वेगवेगळे पारंपारीक आमच्या गांवांनी खेळपाक मेळटा आनी ते आमकां खेळपा खातीर एक प्रमूख जागो जाय पडटा तें खेळपाक वेगवेगळ्यो वस्तू जाय पडटा हो खेळ पयलींचे भुरगे चड करून खेळटाले आतांचे भुरगे हो खेळ चड करून खेळना आनी हे खेळ खेळपा खातीर आमकां वेगवेगळ्यो वस्तू जाय पडटा त्यो म्हळ्यार विटी डांडू खेळपा खातीर दोन बोडयो जाय पडटा आनी मिलांनी खेळपा खातीर फातर जाय पडटा आनी लगोऱ्यो खेळपा खातीर कोट्ट्यो आनी बॉल जाय पडटा आनी लंगडी खेळपा खातीर एक जागो असो जाय पडटा की थिंगा कांयच फातर आसपाक जायना आनी रिंगांनी खेळपा खातीर एक बरोच व्हडलो जागो जाय पडटा आनी त्या जाग्यार खुबशे जाण खेळपाक मेळटा आनी भुरग्यांक हो खेळ सामकोच आवडटा आनी भुरगे बारीक सावन खेळ खेळत आयिल्ले आसता म्हूण हो खेळ एक प्रमूख खेळ जावन आसा आनी पारंपारीक खेळां भितर आमकां वेगवेगळे खेळ दिश्टी पडटा